फोटोग्राफरी महारज अज्जकल सारें कोला बड्डा ट्रैंड ऐ लेकिन लोग सोचन कि एह् अज्ज गै शुरू होएआ जां मतलब कि कोई नमें जमाने दा कोई तौर तरीका ऐ ते ओह् साढ़ी सोच गल्त ऐ पराने जमाने दी गल्ल कीती जा ता एह् एह्दा बड़ा शौंक हा लोकें गी लोग बड़े सांभी सांभियै फोटो रखदे हे खासकर जिनेंगी अस हार्ड कापी आखने होन्ने अंग्रेजी च ते केह् आखदे लोग जेल्लै बी फोटोग्राफर कोल जंदे ते फोटोग्राफर दी इज्जत अज्ज दे जमाने च डी सी दे बराबर ही अज्जकल लोकें चार चार फोन रक्खे दे अपने कोल स्मार्टफोन रक्खे दे महारज जित्थें जाओ फोटो क्लिक कीती मज़े कन्नै कीती पराने जमानै फोटोग्राफर तुप्पी तुप्पियै फोटो खचाना पौंदा हा अगर गल्ल कीती जाए कि पराने जमाने दी जेह्ड़ी फोटो लोकें कोल पेदियां होंदियां जियां मतलब कि साढ़े मां प्यो कोल जां साढ़ी फैमली दी परानी फोटो पेदियां ते उं'दी बड़ी गै ज्यादा वेल्यू ऐ अज्ज दे कन्नै जेह्ड़े फोटो होंदे जेह्ड़े गैलरी च सेव करियै रक्खने उं'दे च कंपेयर कीता जाए तां ओह्दी उं'दे कोला ज्यादा वेल्यू हार्ड कापियें दी ऐ जेह्ड़े साढ़े मतलब कि असें पैह्लें गै सेव करियै रक्खी दियां होंदियां ठीक ऐ लोग फोटोग्राफर गी इक कला समझदे मगर